اردو زبان کا اس خطے کی دیگر زبانوں جیسے بوڈو اور بنگالی سے ایک خاص تاریخی اور لسانی تعلق ہے یہ تعلق مختلف ثقافتی تاریخی اور لسانی عوامل پر مبنی ہے اردو زبان کا آغاز شمالی ہندوستان میں ہوا اور یہ بنیادی طور پر فارسی عربی اور ترکی کے اثرات کے تحت پروان چڑھی اردو اور بنگالی دونوں زبانوں پر فارسی اور عربی کے اثرات ہیں جو کہ مغلیہ دور حکومت کے دوران زیادہ نمایاں ہوئے اردو زبان فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جو کہ دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے بنگالی زبان بنگالی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جو کہ بائیں سے دائیں لکھا جاتا ہے بوڈو زبان دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے مختلف ادوار میں شمالی ہندوستان کے مختلف حکمرانوں نے زبانوں کے مابین ثقافتی اور لسانی تبادلوں کو فروغ دیا اس سے اردو اور بنگالی دونوں زبانوں میں کچھ مشترکہ الفاظ اور تراکیب دیکھنے کو ملتی ہیں اردو اور بنگالی دونوں زبانوں میں غنی ادبی روایات ہے دونوں زبانوں کی شاعری نثر اور دیگر ادبی شکلوں میں ایک دوسرے کا اثر محسوس ہوتا ہے بوڈو زبان جو کہ لسانی طور پر اردو اور بنگالی سے زیادہ مختلف ہے کا براہ راست تعلق اردو سے کم ہے مگر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں زبانوں کے درمیان ثقافتی اور سماجی روابط پائے جاتے ہیں ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان کا بنگالی اور بوڈو زبانوں سے تاریخی لسانی اور ثقافتی تعلقات ہے جو کہ مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں